सांगे तालुकांत लोकां खातीर ट्रान्स्पोर्ट वेवस्था खूब म्हत्वाची आसा सदाच्या जिवनांत लोकांक शाळेंत ऑफिसांत बाजारांत हॉस्पिटलांत वचपाक बस वेवस्था गरजेची गरजेची जाल्ली आसा सरकाराची काय कदंबा बस सस्ते प्रवास मेळटा ह्या बसेत भुरग्याक आनी काम करपी लोकांक पास सिस्टम आसा प्रायवेट बस सुद्दा बऱ्याच वेळी भेटा आनी तिचे पयशे मायज आसता कदंबा आनी प्रायवेट बस सोडून रिक्षा पायलट हेजे सुद्दा सुविधा मेळटा ह्या सगळ्या वेवस्थेन जिल्ल्याची एकदर एसिबिलिटी आनी मोबिलिटी सुदारता आनी लोकांक दैनीक सहज आनी सुशेगाद वता